ہلو السلام علیکم جی مٹھائی دکان سے بول رہے ہیں ارے بڑی نام سنا ہے میں نے آپ کے مٹھائی کی دکان کا بڑی فیمس ہے آپ کی دکان مجھے کچھ مٹھائی جو فیمس ہے آپ کے یہاں کی وہ خاص مٹھائی چاہیے کس طرح کا ریٹ ہے ابھی ارے یار مہنگا نہیں لگ رہا ہے یہ کافی مہنگا لگ رہا ہے یہ ہمارے دوستوں نے کہا تھا کہ تین سو روپے کے جی کے آس پاس ملتا ہے آپ پانچ سو کے جی پانچ سو روپے بول رہے ہیں کچھ کم کیجیے میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ مہنگائی تو نہیں ہوئی نا کہ پانچ سو روپے تک پہنچ جاؤ آپ اصل میں کیا اصل میں ہے کیایا بھائی صاب کہ ہمارے یہاں جو ہے کچھ فنکشنس ہیں اور اس میں جو ہے دس پندرہ کے جی یا پلس ہی سمجھیے اس کوطرح کا یہاں کا خرچ آئے گا تو سو اتنا زیادہ ہم لے رہے ہیں تو کچھ تو چھوٹ ہونی چاہیے نا کم سے کم جو ہے ریٹ میں جو کم سے کم سو روپئے کم کر دیجیے چار سو روپئے رہنے دیجیے ارے سر میرے لیے تھوڑا دیکھ لیجیے نا اتنا سا اچھا مان لیجیے گا کہ بیس تاریخ کو ہمارے یہاں فنکشنس ہیں تو آپ ہمیں کتنے دن میں یہ پرووائڈ کر دیجیے گا اگر میں آرڈر دوں تو آج تو اٹھائیس ہے نا اگلے بیس کو نہیں نہیں اتنی بھی جلدی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ مجھے اچھے کوالٹی کا بنے میں اگر تھوڑا سمے بھی لے گ پندرہ تک بھی پہنچ جائے تو کوئی دقت نہیں ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ جو ہے ہم بعد میں جو ہے آپ سے اس بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم